हैलो आं जी आं जी अ इत्थें सारी सुख सुविधा तुसें रूम बुक कराना इत्थें आइयै ते कमरा थ्होई जाना तुसेंगी सारा किश थ्होई जाना रुट्टी थ्होई जंदी ब्रैकफॉ्सट थ्होई जाना ते दिन्ने आं सारा किश तुसें केह् चाहिदा अं आं बिल्कुल बिल्कुल आं तुसें ई ओह् आं जिसलै तुस होगे बिल्कुल साफ क्लीन बेडशीटां तुसें ई सरैह्ने बिल्कुल साफ धोऐ दे थ्होगे तुस सर्फे कन्नै धोने वाशिंग मशीन लाइयै पूरे सर्फे कन्नै धोते होंदे ठंड होंदी ते तुसेंगी कंबल बी देई ओड़ने असें बिल्कुल साफ सफाइयै दा पूरा ध्यान रक्खेआ जंदा साढ़े कोई निं कोई निं तुस आओ साढ़े होटलै ई तुसें जे चीज़ चाहिदी होङन तुसें ई सारियां चीज़ां दित्तियां जाङन ठीक ऐ ठीक ऐ जिसलै तिुस आगेओ तुसें असें ई सनाई ओड़ना ते थुआढ़े आस्तै सारियां चीज़ें दा इंतजाम करी ओड़ना खरी खरी